इंडियन एजूकेशन सिस्टम यानि की भारती शिक्षा प्रणाली जेह्के पराने टैमां लेइयै अज्ज तक्कर जेह्की साढ़ी भारती शिक्षा प्रणाली ऐ ओहदे च काफी जादा बदलाव आई गेदे न जेह्के पराने टैम पर यानि किि साढ़े जेह्के बजुर्ग दे टैम पर जेह्के उसलै गुरूकुल होआ करदे हे जेह्दे बिच विद्यार्थी अपने घर दा जेह्का सुख चैन ऐ ओह् छड्डियै गुरूकुल च पढ़ने ई जाया करदे सी गे उद्धर तुंदे जेह्का शारीरिक विकास कन्नै जेह्का मानसिक विकास ऐ ओह् दमैं इक्क संतुलन हा बिलकुल इंदा इक्क संतुलन हा शारीरिक ते मानसिक विकास दा उंदा इक्क संतुलन हा अज्ज दे टैम उप्पर अज्ज जेह्का समें ऐ ओह्दे बिच जेह्का गुरूकुल साढ़ा सिस्टम ऐ ओह् बिलकुल खत्म होई गेदा ऐ बिल्कुस सिस्टम अज्ज दे टैम पर जेह्के पराने पराने शैह्र न जियां वाराणसी हरिद्वार एह् जेह्ड़े गुरूकुल सिस्टम इनें लाकें बिच अज्ज तोड़ी बी ऐ ओह् जेह्का साढ़ा इलाका ऐ अज्ज दे टैम पर जेह्का स्कूल सिस्टम यानि की विद्यालय सिस्टम सरकारी ते प्राईवेट अज्जकल अस स्टेट बिच हर जगह बिच जादातर सरकारी ते प्राईवेट स्कूल दा सिस्टम गै ऐ अज्जै दै टैम पर जादै जेह्का ऐ जानै बन्नै पर फोक्स जादै ऐ सरकारी जां प्राईवेट स्कूल होऐ यानी की कोई संस्थान द्वारा चलाये गेदे जेह्के स्कूल न अज्जै दे टैम उप्पर स्कूलें च जेह्ड़े विद्यार्थी न उंदा जेह्का मानसिक बल ऐ सिर्फ आक्खनै आं जिनेंगी अस अंग्रेज़ी बिच अकैडमिक्स अज्ज स्कूल जेह्के जादैतर उंदे उप्पर गै केंद्रित न ते जेह्का विद्यार्थी दा जेह्का शारीरिक बल ऐ यानी की जेह्का स्पोटर्स खेल होइये जेह्के उंदे बिच अज्जै दा विद्यार्थी पिच्छे रेह दा ऐ इयै कारण ऐ जेह्दे कन्नै अज्जै दे टैम उप्पर विद्यार्थी दा सिर्फ जेह्का मानसिक बल ऐ ओह् अग्गें आवा दा ते जेह्का शारीरिक बल ऐ नुहाड़ा शरीर ऐ जेह्ड़ी नुहाड़ी जेह्की शरीर दी पुश्टि ऐ ओह् एह् जेह्ड़े टैम पर पिच्छें रेही चुक्की दी ऐ जेह्का पराना पैह्लें जेह्का गुरूकुल हा ओह्दे बिच जेह्का विद्यार्थी हा नुहाड़ा जेह्का संपुर्ण विकास हा ओह्दे उप्पर गै ध्यान दित्ता जंदा हा ते अज्ज दे टैम पर सिर्फ होर सिर्फ जादैतर गी जेह्का अकैडमिक्स ऐ जेह्का मानसिक विकास ऐ अज्जै दै टैम पर जेह्के स्कूल न उत्थें सिर्फ उंदे पर गै बुलडिया जंदा ऐ इयै जेह्का साढ़ा भारतीय शिक्षा प्रणाली ऐ एह्दे टैम पर करप्शन बी बड़ा ऐ जियां की कोई बी शिक्षक दी पदवी ऐ शिक्षक दी जियां बी कोई भर्थी निकलदी ऐ ओह्दे बिच अज्जै दै टैम उप्पर काफी जेह्की बड़ी संखया ऐ काफी संख्या ऐ बिच लोक पैसे दे दम पर अपनी जेह्की बाकवी ऐ ओह्दे दम पर नौकरी लेई जंदे न ते नुहाड़ी बजह कन्नै नुहाड़ा जेह्का प्रभाव ऐ अपना जेह्का युवा ऐ जेह्के विद्यार्थी न जेह्के अपने बाह्रै दे विद्यार्थी न उंदे उप्पर जेह्का पूरा प्रभाव उंदे पर पौंदा ऐ उंदे पर गलत प्रभाव पौंदा ऐ की जेह्के जेह्के शिक्षक न गै इन्ना कोई नॉलेज़ निं होंदा ऐ अपने कम्म दा ते नुहाड़े कन्नै जेह्के बचार न बचार च जेह्की पूरी जिंदगी जेह्की इयै जेह्का समूह् होंदा ऐ विद्यार्थी जीवन इसी गै गोल्डन काल सुनैह्रा समें गै आक्खदे न इन्सान दे जीवन दा पूरे इयै इस जेह्का अज्जै दा स्कूल सिस्टम ऐ सारें स्कूलें च किश किश दिनें च स्कूल ओह्दे बिच जेह्का विद्यार्थी दा जेह्का जीवन ऐ ओह् बिल्कुल तबाह् होई जंदा ऐ न्हाड़े करके गै जेह्की सरकार ऐ सरकार गी एह्दे पर थोह्ड़ा बल देना चाहिदा जेह्के साढ़े गौरमैंट स्कूल न खास करियै गौरमैंट स्कूल की जेह्के साढ़े प्राईवेट स्कूल न जेह्के ओह् बैल मैंटेन्ड न